मुझे पक्षी पक्षियों का एक कतार में उड़ना उनका घोंसला बनाने की जो तरकीबें हैं ये बहुत ही मन को प्रलोभित करने वाली होती हैं पक्षियों का इतने सुन्दर ढंग से घोंसला को अपने बनाती हैं और एक कतार में सभी एक पेड़ पर सभी पक्षियाँ रह करके जब कहीं जाती हैं तो एक कतार में उड़ते हुए जाती हैं ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और पक्षियों का सुन्दर आवाज उड़ने के जो तरीके चारा खाने के तरीके देखने के बाद मन मोह मुग्ध हो जाता है पक्षियों में एक सुन्दर संगीत पेड़ों पर बैठ करके जो गाती हैं वो भी मन को मोहन मोहित करने वाली होती है उसमें जो एक अद्भुत प्रकृति द्वारा उसके त द्वारा दिया गया अच्छी ज्ञान उनके घोंसले घर बनाने की जो तरकीबें हैं ये मन को बहुत ही भाती हैं कितना सुन्दर के घोंसला बनाने के तरीके होते हैं जिससे ये तरीके एक एक रेशें इकट्ठा करके बाहर से और इसमें ऐसे जैसे कपड़ा कितनी कपड़ा बुनने जैसी कला वो मानो एक इंसान वो जो नहीं कर सकता है करने में बहुत ही कठिनाईयाँ हो सकती हैं उस तरीकों पक्षियाँ हैं उस कला का प्रदर्शन करती हैं इससे मन मुग्ध हो जाता है ऐसे कला को देखने के बाद मन ऐसा लगता है काश काश हम सब भी बहुत पीछे हैं पक्षियाँ कार्य हम नहीं कर सकते हैं किन्तु उनको एक एक अपनी अलग ज्ञान जितना दी हुई है हर पक्षियों का अपना एक अलग अलग सम्मोह होता है हर पक्षियों का एक अपना अपना संगीत होता है हर पक्षियों का एक अपना अपना संघ होता है उनका अलग अलग घोंसला होता है और सभी जो है सभी संगीत सभी समूह सभी पक्षियों का घोंसला मन को प्रभावित करते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि यही पक्छी अच्छी है हर पक्षियों का अलग एक अपना कलर होता है रंग होता है छोटे बड़े होते हैं इनकी आवाजें भी अलग होती है उस तरीके से उसका एक अपना एक अलग अलग रहने के लिए घोंसला होता है घर होता है कितने सुन्दरता कितने मार्मिक ढंग से वो बनता है बनाती हैं जो बहुत उल्लेखनीय है उनके ज्ञान उनके प्रतिभा उनके उड़ने के तरीके बहुत ही अद्भुत है